अधिकतर अखबारनि में त ॿारनि लाइ अलॻि कॉलम हुंदो ई आहे जंहिंमें ॿारनि लाइ खूब कहाणियूं हुंदी आहिनि जंहिंमें ॿार उन्हनि कहाणीनि खे पढ़ी करे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे कॾहिं कॾहिं तव्हांजे सिखण लाइ बि हूंदी आहिनि अधिकतर हुनमें कवितायूं बि हूंदी आहिनि ॿारनि लाइ जेका ॿार यादि करे सघंदा आहिनि त कॾहिं कोई मज़ेदार कहाणी अची वई त कॾहिं कोई कॉलम में गेम बि अची वेंदा आहिनि जंहिंमें ॿार हुनखे खेॾी करे पंहिंजे दीमाग़ु तेज़ करे सघंदा आहिनि खूब बार ईअं थींदो आहे की जीअं रंग भरण लाइ कोई प्रतियोगिता थी वेंदी आहे त उन में ॿार पंहिंजा चित्र या त ठाहे करे करे या उनमें ॾिनल हूंदा आहिनि चित्र उन्हनि खे रंग भरे करे वापिसि अखबार वारनि खे मोकिलिंदा आहिनि त उन्हनि में इनाम बि मिलंदो आहे त ॿार हो बि पढ़ी सघंदा आहिनि कॾहिं कॾहिं जीअं कुझु ॿारनि जे लाइ ख़बरूं कुझु मज़ेदार शयूं कुझु ईंदी आहिनि त हो जण हुननि खे पढ़ी करे बि पंहिंजी नॉलेज वधाए सघंदा आहिनि रंग भरे सघंदा आहिनि ड्रॉइंग करे सघंदा आहिनि खूब जीअं देश जा राष्ट्रीय पर्व ईंदा आहिनि त हुननि जे बारनि में हिस्ट्री जी कहाणी बि ईंदी आहे की जीअं छा जे लाइ जीअं हे त्योहार मनाए वेंबो आहे त ॿारनि खे ख़बर हुजणु खपे की छा देश जे असांजी हिस्ट्री आहे छा जे सभु सेलीब्रेट करो वेंदो आहे हे ख़बर हूंदो आहे अक्सरु क्लासनि जूं कहानियूं ॿुधाईंदा आहिनि स्कूलनि जी कहाणियूं की ॿारनि खे ख़बर हुजे की अॻिते वधीक थी करे तव्हांजो फ़्यूचर में तव्हांजे लाइ छा आहे ख़बर हुजणु खपे और ॿारनि जो छा हूंदो आहे की हो जण पंहिंजा गेम वगै़राह खेॾी सघंदा आहिनि सुडूको ईंदो आहे गे नम्बरनि वारा गेम्स ईंदा आहिनि एल्फ़ाबेट वारा गेम्स ईंदा आहिनि जंहिंखे खेॾण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ॿारनि खे